नमस्ते जैसे मेरे घर में लकड़ी वकड़ी है बना देंगी आप पलंग वलंग

वाली लकड़ी है कितने बनेगा पलंग बताइए घर में ही तख़्ता बनवाना है ठीक है और आलमारी वालमारी बनाऊँ देंगी मेरा नया घर बना है उसमें आलमारी बना देंगी ठीक है अपनी तरफ़ से आदमी भेजिए नहीं तो आप ही आइए देख लीजिए मेरे घर में टूटी फूटी कुछ चीज़ है उसको भी बना दीजिएगा आप आएँगी कि आदमी भेजेंगी अच्छे से बना देगा आलमारी और सिन्गारदानी का कुल कितना पैसा है एक सेट लेना है

और सबमें डिज़ाइन भेज दीजिएगा उसी हिसाब से हम बताएँगे ठीक है डिज़ाइन भेज दीजिएगा उसी तरह हमें बनाना है बनवाना है ठीक है कल कब आएँगे ठीक है नमस्ते